जयपुर जिले में अनेक सी सामाजिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं सामाजिक कल्याण विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनमें से बहुत से प्रमुख है जैसे की सरकार की तरफ़ से गेहूँ प्रदान करना राशन प्रदान करना और भी अनेक सी में दवाइयाँ प्रदान करना फ़्री में उपचार प्रदान करना चिरंजीवी योजना का लागू करना जिसमें कि पच्चीस लाख रुपए तक फ़्री में इलाज किया जाता है ये राजस्थान में जयपुर जिले में बहुत सी अच्छी योजनाएँ हैं यह हमारे क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान कर रही है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था पहले किसी भी हॉस्पिटल में जाने पर वहाँ अनेक से खर्चे हुआ करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब चिरंजीवी योजना के तहत हम फ़्री में इलाज करवा सकते हैं पच्चीस लाख रुपए तक का सरकार हमें बहुत सी अच्छी योजनाएं दे रही हैं और हमारे क्षेत्र की महिलाएँ भी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और वह पढ़ लिख कर रोजगार के लिए आज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है